नमस्ते सर जी तुस योगा इंस्ट्रक्टर बोल्ला दे ओ ते ओह् ना मिगी ना मेरे निक्के भ्रा दी योगा क्लॉस लोआनी ऐ ते तुस निक्के ञ्यानें गी करांदे होने ओ ते सर ओह् बारहें सालें दा ऐ ते ओह्दे ना कराई ओड़गे ओ ते केह् चार्ज केह् चार्ज न तुंदे अच्छा ते ठीक ऐ ते अच्छा फिर टैम सिर लाइयै फिर

अ अ आं फिर ठीक ऐ आं ते में भेजी ओड़गा ते आपूं बी आई जाह्गा ते आपूं छड्डी आह्गा ओह् ते ठीक ऐ जी